हरी ओम हरी ओम साईं ॿुधायो हा हा हा हा मां तव्हां जो प्रिंसिपल ई थो गाल्हांया हेड मास्टर हा हा दादा कहिड़े हिन में क्लास में सैकेण्ड में ज़रूरु ज़रूरु त साईं

ऐं बेबूअ जो आधार कार्डु पेन कार्डु राशन कार्डु ॿ फोटो ऐं माइटनि जो बि फ़ोटो ऐं सेम डॉक्युमेंट हा हा साईं असांजे स्कूल में सभु शयूं अवेलेबल आहिनि सभु असां हिते सुठे नमूने रखंदा आहियूं असां वटि जेके टीचर्स आहिनि सभु सुठा पढ़ियल लिखयल आहिनि ऐं जाम सुठियूं तरह ऐं पढ़ाईंदा बि आहिनि इहे असां वटि ग्राउंड ओपन सुठो आहे ॿार खेल कूद करे सघंदा आहिनि असां वटि प्रोग्राम थींदा आहिनि हिनखां पोइ असां वटि जेका सिंगिंग जो यानी ॻाइण वॼाइण जा कम ऐं ॿार खे सभु सेखारण जा ऐं हुनखे वॾनि खां कीअं ॻाल्हाइणु खपे वॾनि जो कीअं क़दुरु करणु खपे हूअ सभु हुननि वटि आहे उहो सॼो सेखारण सां सिस्टम अथव तव्हां जो ॿारु हिकु दफ़ो ईंदो त जाम सुठे नमूने हितां सुठो माण्हू थी करे निकिरंदो

असांजे सॼे साल जी फ़ीस आहे लखु रुपयो ऐं तव्हां सम्झो अधु अधु करे भरणु चाहियो था त छहें महिने में पंजाहु हज़ार वरी छहिं महिने में पंजाहु हज़ार भरे करे तव्हां फ़ी भरे सघंदा आहियो असां वटि सुविधा आहे इहा इहो असां वटि कंहिं हिन समिझो जेको ॿार खे जीअं मोकिलींदौ ओॾीमहिल खां ॿार जी पढ़ाई चालू थींदी हुनखे सुबुह अचणो पवंदो टाइम ते ऐं शाम जो टाइम ते वञणो आहे बस सेवा बि अथव ऑटो रिक्शा जी बि सेवा अथव जेका तव्हां खे खपंदी हुजे उहा तव्हां खे ॿई मिली सघंदियूं आहिनि तव्हां खे ॿियो त जीअं असां वटि सिक्योरिटी गार्ड जेेके ॿाहिरि बीठा हूंदा आहिनि पहरेदार उहे बाक़ायदा सॼो ध्यानु कंदा आहिनि सी सी कैमरा असांजे सॼे कॉलेज में अथव हर कंहिं ते नज़र रखी वेंदी आहे जीअं काई ग़लति कमु न थिए इहे सभु फैसिलिटियूं तव्हांखे मिलंदियूं सुबुह जो नवें ऐं साढी सतें वजे ईंदा ऐं शाम ऐं मंझंदि जो डेढु वजे तव्हां खे हुन बारु खे छुटी ॾेई वेंदी न न कोई कोई टेंशन न खणणो आहे तव्हांखे सभु सुठो ई थींदो बाक़ाइदे असां वटि जेका पाणीअ जी बि सुविधा अथव अकवा गार्ड लगियलु अथव आर ओ जो पाणी मिलंदो साफ़ु सुथिरो ॿारनि जी सिहत जो फुल ध्यानु रखियो वेंदो आहे छुटी छंछरु आर्तवारु छुटी हूंदी आहे असांजे हिन में स्कूल में हा हफ़्ते में ॿ ॾींहं छुटी हूंदी आहे हा हा हा हा ज़रूरु ज़रूरु तव्हां खे जे अगरि हुजे त सुभाणे सुबुह नवें वजे मां हूंदो आहियां हूअं तव्हां हलिया अचो भली हीअ सभु डाक्युमेंट्स खणी करे ऐं जेके पना वना हुजनि तव्हांजा उहो सभु खणी अचो त असां हुन जी एडमीशन करायूं था हा आधार कार्डु पेन कार्डु ऐं राशन कार्डु तव्हां जो ठीकु आहे न हा ही ज़रूरु खपनि हा सुबुह नवें खनि अचो तव्हां ऐं असां मिली करे ॾिसजो फिल कयूं था त छा छा बाकी काई हुजे पोइ असां पूरो करे छडींदासि फॉर्म भरे करे हा साईं हा साईं जय झूलेलाल जय झूलेलाल